सुपौलमे मुख्य शैक्षणिक संस्थान आ अवसर तऽ इसकुल कौलेज यऽ सुपौलमे एकोटा विश्विद्यालय नहि यऽ एतए व्यावसायिको बहुत कम लेबल पर होइत छै इसकुल फीस तऽ लिमिटमे लए छै बाड़ीमे छै इसकुल छै आ लोकके दुआरे पसन्द करए वला डाक्टर जादा जे छै एतए आर्ट्स छी बहुत बच्चा कऽ आर्ट्स पढ़ैमे बहुत रुचि छै आर्ट पढ़ैमे नीक लागैए सुपौल कॉलेज सुपौलमे दिल्ली पब्लिक इसकुल एस एन एस महिला कॉलेज यऽ एस एन एस महिला कॉलेजमे महिला पढ़ैए ओहिमे आर्ट्स पढ़ैमे रूचि राखैए महिला आ पढ़ैमे बहुत तेज होइए महिला आर्ट